अहाँकेँ देखलो जाइ तऽ दशमीके बाद सबकऽ अपना अपना पसन्द होइ ला सबकऽ पसन्द दसवींके बाद अलग अलग दसवींसँ पहिने तऽ कोई बाते नहि रहै कि एक ही सब एक ही साथ पढ़ल यऽ आओर दसवींके बाद सबके अपना अपन च्वाइस रहलै कि हम केकरा की लेना छै जैसे कि आर्ट्स कॉमर्स साइन्स ओना देखलो जाइ तऽ हमरा तऽ पसन्द अछि जैसे कि हमरा पसन्द छलै आर्ट्स हम आर्टस लए लेली आओर हमरो फ्रेन्ड सबके पसन्द छलै तऽ आओर ओ सब कोई तऽ साइन्स लेलक आओरो कोई कॉमर्स लेलक जैसे कि कोई कोई सरकारी जॉबमे जाना छै सरकारी सेवा करना छै तऽ ओकरो लिए आर्ट्स ही एक तरहसँ बढ़िआँ रहल यऽ आओर हमरा लिए सरकारी जॉब ओते बढ़िआँ रही तऽ हम आर्ट्स लेले रहियै ओकरो बाद आओर जे सोचलो रहै कि डॉक्टर बनना छै ओ बायोलॉजीसँ पढ़लकै यानि साइन्समे बायोलॉजी होइ छै ओकरेसँ ओ डॉक्टरीके तैयारी करै लागलै आओर जकरा इन्जीनियर बनना छै उ भी साइन्ससँ मैथसँ करलकै आओरर कॉमर्ससँ कॉमर्ससँ भी केतना आदमी करलो छैै